जोंनि बर' रावनि भारतनि गुबुन गुबुन बाहागोफोरनि गेजेराव हारिमुआ सोलाय सोल' जायो मानोना बयनिख्रुइबो हारिमु जायखौ जोङो काल्चार बा माखासे आइडेन्टिकेल सिनारि थायो सासे मोनसे माहारियारि जाथिनि थाखाय बा माहारियारि नोंनि कमिउनिटिनि थाखाय थ' बेखौ बुंनो हायोब्ला मा मानि खेथ्र'याव सोलायनाय बा गुबुन गुबुन जायो होननानै बुङोब्ला जोंनिया मैनलि दङ फार्स्टनिफ्राय सासे जायगानि मोनसे जायगानि मोनसे स्टेटनि साप'ज हमनानै ला जोंनि आसाम स्टेट आसाम स्टेटआवबो जोंनि गुबुन गुबुन जाथि आरो हारि माहारिफोर दं थ' बे हारि माहारिनि गेजेराव जायफोरा जोंनिया मैनलि ट्रायबेल्स एरिया दङ बेनि उनाव जोङो गुबुन कास्टनि मानसिफोरबो सुबुंफोर थायो दा बे गुबुन कास्टनि सुबुंफोरखौबो बिसोरनिया बिसोरनिजों आरो जोंनि ट्रायबेल कमिउनिटिसजों गोबाङैनो गोरोबथि जाया मानोना गुबुन गुबुन जायो जोंनि काल्चार एक्टिभिटिसआ जोंनि माहारियारि रावफोरा गुबुन गुबुन जायो आरो बेनिफ्राय गाननाय जोमनाया गुबुन गुबुन जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया जानाय मुवा आदारफोरखौ जों जायखौ बुस्तुखौ जायो बेबो गुबुन गुबुन जायो ट' बेनिफ्रायनो गुबुन गुबुन बिथिङाव आलादा जायो जेरै गाननाय जोमनायानो जाबाय नोंनि राव हारिमुआनो जाबाय थानायानो जाबाय ना बेफोरो बांसिन जायो आरो मेनलि जोंनिया ट्रायबेल्स एरियासआव ट्रायबेल्स सुबुंफोर जायफोर थायो कमिउनिटि माहारिफोर थायो बिसोरो बांसिनानो रुरेल एरियासआव थायो जाय गामि ओनसोलाव बांसिनानो थायो थ' गामि ओनसोलाव जायफोर थायो बिसोरो बांसिनानो मैनलि डिपेन्ड जायो मानि सायाव होनोब्ला जोंना एग्रिकाल्चार जायखौ जोङो आबाद होनो आबादारि मावनानै बिसोरो बांसिन जिउ खुङो आरो आबादनि अनगायैबो दङ नोङो फिसा फिसा बिजनेस जायफोर गला दखान होनानै जायो आरो थ' बेनि थाखायनो बेखौ जोङो गुबुन गुबुन जायो बयनिबो खेथ्र'आव स' रावआबो गुबुन गुबुन जाबाय जेराव जोंनि जेरै आसामावनो गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफोर दङ गुबुन गुबुन रावनि सुबुंफोर दङ बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला नेसनेल थाङो जेब्ला भारतआव थाङो भारतआवबो गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफोर थायो थ' बिनि थाखायनो जोंनि बे माहारियारि सोलायनाय आरो जाथि राव हारिमुआ गुबुन गुबुन जायो आंनि बे बुंनाया बेनो जाबाय दि जाय माहारिफोरनि नोङो काल्चारेल एक्टिभिटिस थायो सोलायनाय थायो बे गुबुन गुबुन जायो जोंनि ट्रायबेल्सफोरनि जानाय लोंनाय हुदाया आलादा जेनेरेलफोरनि जानाय लोंनाया आलादा बिदि जायो आरो